जेब्ला आङो आंनि लिरनायाव आंनि लिरनायखौ लानानै उसुखुथु एबा गावखौनो फोथायनो हायि मोनो अब्लाथाय आङो आंनि लिरनायफोरखौ खनले खनले नायफिनो आरो मोजां जायाखै बायदि मोनोब्लाथाय खनले खनले नायफिनानै आंनि लिरनाय सोदोब आरो बानान खान्थि बायदिफोरखौ फरायै फरायै आङो सुद्रायफिनबाय थायो आरो आंनि लिरनायखौ आं गावनो फरायै फरायै माबाफोर गेना गोरोन्थि दंबायदि मोनोब्लाथाय आं सुद्रायनानै लिरफिनो आरो आंनि लिरनायाव माबाफोर गोरोन्थि थादों नामा बेखौ नायनो थाखाय आङो गुबुननिबो हेफाजाब लायो आंनि लिरनायनि बिथिंखौ नायोब्लाथाय आङो गुबुनफोरनिफ्राय फिदबेक मोनो आरो बे बायदि फिदबेक मोनोब्लाथाय जोबोरैनो गोजोननाय मोनो आरो थुलुंगानाय मोनो जे आंबो माबा मोनसे मावनो हादों आरो गोबां लिरनायनि गेजेरजोंनो मुं खालामनो हागोन बेफोरबायदि सान्नाय फैयो फुंखा थुनलाइयारि गौथुम बा बेबायदिनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम आरो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमफोरबायदि आफादफोरजों थांनानै खन्थाइ आवरायनाय बे बायदि बाहागो लानानै जि थुलुंगाफोर मोनो जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो फेजबुक वाटसापनि गेजेरजों खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' लिरनानै कमेनफोर होरोब्लाथाय जोबोरैनो थुलुंगानाय मोनो